आंनि सेकेण्ड प्रडाक्टआ डासबिन आङो बे डासबिनखौ बिसथिबार बाजाराव आङो बायना लांदोंमोन ओमफ्राय जेब्ला आङो बायना लांखांनानै न'आवहाय जेब्ला आङो मैगं थाइगं मैगं हानानै बिनि बिगुरफोरखौ डासबिनाव गारो बा मेथाय जानानै जेब्ला आङो बे मेथाय जानाय माबाफोरखौ गारो खल्थाफोरखौ गारो अब्लासो आङो बे डासबिनखौ नुसनबाय बे डासबिना गोबायसोमोन ओमफ्राय दानिया बे डासबिनाखौ आङो दाम गोसा होनानैसो बायनानै लांदोंमोन दाना आंना जि लस जाबाय बि डासबिनखौ बायनानै लांनाया आङो बि डासबिनखौहाय मोजां सान्नानैसो बायनानै लांदोमोन दामाबो जि गोसाथारमोन इसे दामा एक्स' मानि लादोंमोन ओमफ्राय दा न'आव थांनानैसो आंहा नायसनबाय डासबिनानो गिजि गोबायसो ओमफाय आंहा दा जा लस जाबाय आङो आङो दाना बे मेथाय जाना जेब्ला गारो मैगं थाइगं जान लेबनानै जेब्ला आं दोनो बानलु सामब्राम जेब्ला आङो बानलुखौ ओंख्रि संनायाव बाहायनो बाहायो नालाय जेब्ला आङो बानलुखौ बानथु गारखांनानै बा सामब्रामखौ जिरखांनानै जेब्ला आं डासबिनाव गारनाय नुयो अब्लासो आङो डासबिनखौ गोबाय होन्नानै आङो नुसनबाय दानिया आङो जा लस मोनबाय आङो गावखौनो गाव आङो इदि गोबाय होन्नानै मिथिनाय मोनबा आङो लाङामोन दा आंना लस जाबाय आरो

आङो बे डासबिनखौ लांनाया आंनिया एक्स' थाखा लस जाबाय दा आङो गोबाय होन्नानै आं मिथियामोन जेब्ला आङो न'आव नायसनहैयो होमब्लासो आङो नुबाय जेब्ला आङो बे दाखोरफोरखौ गारो अब्लासो आङो बे डासबिननि गोबायखौ आङो नुबाय ओमफ्राय आङो दा बे डासबिनखौहाय बे जेब्ला आङो बे डासबिनखौ गो मैगं हानानै जेब्ला मैगंनि बिगुरखौ आङो गारो होमब्लासो आङो बे डासबिननि गोबायखौ आङो नुसनबाय आङो बे डासबिनखौ लांनाया आङो लस जाबाय